ہیلو جنتا ٹریویل ایجنسی سے بات ہو رہی ہے کیا میں نے پرسوں آگرہ جانے کے لیے آپ کے ٹریویل ایجنسی سے ایک انووا کار بک کی تھی بکنگ کے دوران میں نے بتایا تھا کہ مجھے آپ کی گاڑی صبح چار بجے ہی چاہیے ہوگی لیکن ابھی تک صبح کے سات بج رہے ہیں اور ابھی تک نہ ہی آپ کا ڈرائیور میرے یہاں آیا ہے اور نہ ہی آپ کا ڈرائیور فون اٹھا رہا ہے کیا آپ مجھے اس ڈرائیور کا کوئی دوسرا نمبر دے سکتے ہیں یا پھر آپ کسی دوسرے طریقے سے ان سے رابطہ کر کے یہ معلوم کر لیں کہ وہ یہاں آئے گا یا نہیں کیونکہ مجھے پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے